मां हिकु नई ईमेल ते स्विच कयो आहे ऐं हाणे मूंखे पंहिंजे पैन कार्ड खे अपडेट करिणो आहे त मां सभ से पहिरीं पैन कार्ड पोर्टल खे डाउनलोड कंदसि पोइ हुन में लागिन कंदसि लागिन करण खां पोइ मुंहिंजी पुराणी आई डी पुछंदा ऐं मूंखे पुराणी आई डी ईमेल में ऐं मोबाइल नंबर खे दाख़िल करिणो पवंदो हुन जा पोइ मुंहिंजे मोबाइल नंबर ते ओ टी पी ईंदो ऐं हो ओ टी पी जो नंबर मूंखे लि हुन वैरीफाई जे लिए लिखणो पवंदो वैरीफाई करण खां पोइ मां पैन कार्ड जे अपडेट करण लाइ उन जे सैक्शन में वेंदमि हाणे मां पैन कार्ड जे सैक्शन में वञण खां पोइ मूंखे नई ईमेल आई डी ऐं मुंहिंजे चेंजिस जे बारे में पुछंदा ऐं ॿी चीज पुराणी पैन कार्ड आई डी खे बि पुछंदा हुन सभिनि खे लिखी करे मुंहिंजी नई ईमेल आई डी जेका मूंखे चैंज कराइणी आहे हुन खे लिखंदमि हुन खे लिखण खां पोइ मूंखे चईंदो सबमिट करिणो आहे ऐं पोइ हू मूंखां पुछंदव कि अब हाणे मूंखे हुन खे वरी लिखणो पवंदव कंफॉर्मोलेशन लाइ ऐं हाणे मूंखे पंहिंजी नई ईमेल पते खे दाख़िल करण खां पोइ वरी अपडेट करिणो आहे ऐं निर्देश जी पालणा करिणी आहे ऐं पोइ दो ॿ से टे ॾींहं पोइ चैंज कंदी ऐं हाणे मुंहिंजी आई डी चैंज करण खां पोइ मां नए पते ते स्विच कंदसि हाणे ई पोर्टल मूंखे नई आई डी बनाए ॾींदो नए पैन कार्ड डायरेक्ट मुंहिंजे ॿ टे ॾींहं पोइ या हिकु हफ़्ते पोइ घर ईंदव ऐं हाणे मां सभु करे वेठो पंहिंजे नई त ईअं सभु करिणो आहे तव्हां खे बि पंहिंजे नई ईमेल खे स्विच करण लाइ पंहिंजे अपडेट करण लाइ पैन कार्ड खे तव्हां खे हिन पंहिंजी नई ईमेल पते खे दाख़िल करिणो आहे ऐं तसदीक करण आहे संकेत निर्देशाणी जी पालना करिणी आहे